जी जी आमके गाछ आर रोपने छियै जी कोन चीज आम मालदह वला आमके गाछ यऽ कनि अहाँके रेट पड़ि जायत दस हजार किछु रुपैआ ओ दस हजार किछु रुपैआ एनाहे दस हजार तीन सए साढ़े तीन सए मानि लियौ बाँकि एबै तऽ अहाँके बात बिचार कयल जेतै जेन जे होतै सब किछु छै यौ नाम खाली अहाँ बोलते जाउ सब किछु छै ओकर रेट अहाँके पड़त एगारह हजार किछु रुपैआ हँ छै छै अहाँ काज पहिले खाके अहाँ टेस्ट कऽ लियौ स्वाद देख लियौ ओकर बाद अहाँ खरीददारी करबै आओर बताबु सब चीज छै आम छै सेब छै सब किछु छै हर तरहके कयने छी हर तरहके गाहक है हमर आम आरके हर तरहके जे जे नाम से आमके सारा चीज आम छै यहांँ हँ छै हँ सेबके भी छै सेबके लेकिन तनि महँगा पड़त अहाँके

कनि सेबके महँगा पड़तै सेबके किए जे हमरा कनि जादा क्वालिटीके सेब छै ओ हँ कठहरके गाछ भी मिल जेतै गाछ तऽ बुझियौ तऽ इएह सब बीस तीस बीघा मे रोपल छै हँ गिनती तऽ कऽ के नहि देखलियै यऽ कि कै गो गाछ छै लेकिन बीस बीघामे रोपने छियै गिनती कऽ कऽ अन्दाजा हम अहाँके बता दै छी अन्दाजा नहियो तऽ नहियो अहाँके बीस बीघामे हँ सहतूतके गाछ भी है अहाँके पड़त साठि हँ मोटगर गाछ छै अहाँके कहलियै ने देख लियौ एक बेर ओकर बाद अहाँ कहब जे की कहै छथिन की कहलखिन रऽ हमरा हँ पहिले तऽ आके देख लेबै जेना जे हेतै जी सिमरके हँ सिमरोके रोपने छियै ओ तनि हटिके छै पहिले दस हँ कनि दस पॉँच मिनटके रास्ता पड़ि जायत रस्तो की मतलब कुल मिलाकऽ मानियौ ने यएह

जी सेहो गाछ छै जी हँ एक बार अयबै ने तऽ अहाँ एक बार अयबै तऽ अहाँके पूरा बगीचा हम घुमा देब अहाँके जे पसन्द होयत अहाँ बतेबै जे हमरा ई चीज चाही अहाँ ई चीज हमरा दियौ जे अप